हाँ भारतीय मीडिया के बारे में हमारी राय क्या है कि इस पर हम देश विदेश की खबरें और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं साथ ही में हमें अच्छी बुरी खबर की जानकारी मिलती है जिसे हम रेडियो पर सुन सकते हैं टेलीविजन पर देख सकते हैं और समाचार पत्र में इसको पढ़ सकते हैं हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी और व्यवसाय के जानकारी साथ ही में दुर्घटना की जानकारी और सूचनाओं हमें भारतीय मीडिया के स्ट्रक्चर से पता चलती है और इसी प्रकार कुछ समाचार पत्र है जिनका नाम राज एक्सप्रेस दैनिक भास्कर दैनिक जागरण हरिभूमि नवदुनिया जैसे समाचार पत्र है और इसी प्रकार कुछ टेलीविजन के समाचार चैनल भी हैं जैसे आज तक ज़ी न्यूज़ न्यूज़ एटिन ए पी बी न्यूज़ और ज़ी न्यूज़ रिपब्लिक भारत इस प्रकार के न्यूज़ चैनल भी है जिसे हम जानते हैं और जिस पर हम समाचार देखते हैं